हा ज़रूरु असां सभिनी खे चवंदासीं त वण पोखियो वण पोखण सां ॾाढो सुखु थो मिले हर तरह सां असांखे ख़ुशी थी मिले पहिरीं त वण पोखण सां बरसाति थी अचे शरीर खे ऑक्सीजन थी मिले छांव थी मिले घणा ई सुख आहिनि केॾीमहिल वॾो वणु हेठि पाण गाॾी था रखूं त असांजी गाॾी पंचर न थींदी आहे लाइट बंदि थी वेंदी आहे घर में ॾाढी गर्मी कॾहिं अॼुकल्ह त इंवर्टर आहिनि पर जिनि वेचारनि वटि कोन्हनि उहे ॿाहिरि वण हेठि विहंदा आहिनि त उहे पंहिंजो शरीर खे राहत ॾेई वण जी थधी छांव हेठि वेही रहंदा आहिनि केॾीमहिल त कुझु बि हुजे पाण खे नथो सम्झ में अचे घणी गर्मी आहे अॼुकल्ह मौसम जो कुझु भरोसो कोन्हे त ॿाहिरि विहंदा आहियूं त मनु शांति थी वेंदो आहे ऐं वणनि जी जीअं जीअं संभाल कयो उन्हनि खे टाइम सां पाणी ॾियो खाद ॾियो त वणनि मां हर को सुखु मिली थो सघे ऐं मां त चवंदसि जेको बि हुजे प्रेमी भाउ भेण उहे पंहिंजे घर में बि वणु पोखियो जिते न हुजनि त हाणे नर्सरी में बि जिते किथे मिलनि पिया वण वठी पंहिंजे घर में हरियाली कयो ऐं पंहिंजो वणनि जो मज़ो माणियो जीअं त केॾीमहिल बि भाॼीअ में कढ़ी पतो आहे नीम पतो आहे मिर्चु आहे टमाटो आहे उन लाइ करे तव्हां घर खां ॿाहिरि वठणु वञो त केतिरो टाइम बि बिगड़े थो हे घर जो घर में तव्हांखे ताज़ी शइ केॾी सुठी थी मिले इन करे मां त चवंदसि जेको बि मूंखे मञे त पंहिंजे घर में वण पोखियो ऐं माण्हू बि ईअं ई वणु पोखनि पंहिंजो नंढो वॾो सुखु मिले ऐं केॾीमहिल बि ज़रूरतमंद जूं शयूं असांखे घर में मिली थियूं सघनि